हमसभ मुजफ्फरपुर जिला मे रहै छी हमर मुजफ्फरपुर जिला बहुत अच्छा अछि बिहार के अऽ बिहार राज्य मे हमसभ छी ओहि राज्य के एकटा जिला मुजफ्फरपुर अछि ताहि जिलामे अनेको धर्म के लोग रहैया आओर एहिमे अनेक त्यौहार मनायल जाइत अछि आओर हमसभ आदमी मिल जुलि कऽ मनाबै छी कोनो भी धर्म के हमसभ अनादर नहि करै छी आओर हमर मुजफ्फरपुर जिलामे अगर हमरा सभके कोनो भी त्यौहार नहि पसन्द अबैया तऽ हमसभ नहि मनाबै छी एहि एहि मे कोनो तरह के ई नहि जबर जोर जबरदस्ती कि अहाॅं मनाउ अगर हमर मन नहि अछि हम नहि मनाउ हमर सभके ओतऽ पर संस्कृतिक सामाजिक सभ हमसभ मिल जुलि कऽ रहै छी हमरा मुजफ्फरपुर जिलामे अनेको धर्म के लोक अछि आओर एहिमे हमसभ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छासँ मनाबै छी जेनाकि हमरा सभके इसकूलमे कोनो भी फंक्शन होइया ओहिमे हमसभ मिल जुलि कऽ भाग लै छी हरेक जाति के आओर बिभिन्न बिभिन्न तरहकेँ कार्यक्रम करै छी ओहिमे ताहि मे हमसभ मैथिलियो मे करै छी सभ आदमी आपस मे मिल जुलि कऽ एहिमे कोनो ई नहि कि अहाँ नहि कऽ सकै छी हमर मुजफ्फरपुर जिला बहुत अच्छा अछि आओर ई बिहार के एकटा बहुत अच्छा जिला अछि जाहिमे हमसभ मैथिल रहै छी हमरा एहि मिथि मिथिलाञ्चल मे अनेको धर्म के प्रचार प्रसार होइया जे हमसभ मिल जुलि कऽ आपस मे मनाबै छी आओर हमसभ बिभिन्न बिभिन्न तरहकेँ